आं मिथिला कशें आसा आं बरें आसा बरें आसा आयज कितें गो भाजी म्हणून कितें वाडत आसा मुगो कांदे पन्नास रुपया जाले हय हय पळय मुगो सामके भाजी घेवपा म्हणटा ती ना सामकीच कांदो बेश्टो रडयता पयश्यां पळोवनच हय हय शी आतां घेवपा म्हणल्यार नाका जातली भाजी भाजी खावपा म्हण कितें आमी हय थांबयल्यार जाता हें थांबना सुद्दां म्हणटा वाडत आसा कमी जायना आं हय आ तशें जावंक शकता खावपा म्हणल्यार भंय दिसता भाजी हय हय हय वत बी आसा न्ही गो पावसा बी सारको ना हय हय पळोवया कितें करतले वाडत वयत ती ती आनी देंवपाना दिसता हय देंवयना पळय मुगो आतां आतां हय आतां कांदे बटाट टोमाटा म्हाका दिसता टोमाटा घरां रोवपा पडटलीं दिसता हय हय हांव गेल्लें गो बाजारान घेवपा आयज पळय जाल्यार सामको रेट कांय ना घेवपा सारकें पांचशी रुपया घेवन गेलोलें पळय जाल्यार भाजी थोडी शी आयली पांचशी रुपयां हय कितें करता आतां आं हय हय तशें तें ते दुकानदारा कडेन पावता म्हणल्यार ती रेट डबल वा टिबल जाता हय आतां कितें करतली घेवपा पडटलें एडजश्टमेंट करपा पडटलो हय चल बरें दवरतां आं आं बरें गो आं आं